میں نے ایک آڈر دیا تھا جو وقت پر آیا ہے اس کے لیے میں ڈیلیوری بوائے کو دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے اس ٹائم آڈر کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور مجھے وہ ٹائم سے چاہیے تھا آپ کے ڈیلیوری بوائے نے مجھے وہ آڈر ٹائم پر دیا اور وہ ایک دم ٹھیک آیا ہے بالکل اور اس میں کوئی دقت نہیں ہے اس سے میں بہت ہی زیادہ پارشت ہوئی ہوں مجھے اس سے کوئی بھی دقت نہیں ہو رہی ہے مطلب وہ ٹھیک ٹھاک ہے ایک دم اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہیں آئی ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اس لیے میں آپ کے ڈیلیوری بوائے کو دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں کہ میرا ڈیلیور ایک دم ٹائم پر ہوا ہے جس میں اسے آنے میں تو کوئی دقت نہیں ہوئی اور وہ ٹھیک سمے پر آ گیا ہے اب مجھے اس کا ایکسٹرا بل پے نہیں کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے مجھے دقت ہوتی کیونکہ اگر وہ لیٹ آتا تو بٹ آپ کے ڈیلیوری بوائے نے وہ ایک دم ٹائم پر پہنچایا ہے اسی لیے میں آپ کا دھنیہ واد کرنا چاہتی ہوں